गौऽ होंदी जेह्की देसी गौऽ होंदी ओह्दी हैट हौली होंदी जेह्की एह् होंदी जरसी होंदी ओह् ल'म्मी जवान होंदी ओह् दुद्ध ठीक दिन्दी जेह्ड़ी देसी गौऽ होंदी ओह् किलो हारा दुद्ध दिन्दी जेह्की रंगेजी होंदी ओह् दुद्ध ठीक ठाक दिन्दी ते होर अच्छा ऐ पलदियां निं हैन गौआं इ'न्नियां मेहीं डंगर निं पलदे जां हुन्दियां निं ऐ अज्ज्कल जमान्ना भैड़ा हा ते भई गौआं देसी गौऽ घट्ट दिन्दी जेह्की रंगेजी ऐ ते ओह् जादा दिन्दी ऐ जेह्के तगड़ा डंगर ऐ उसी बमारी नेईं होंदी जेह्का लिस्सा लूस्सा होंदा सकंद होंदा कोई बमारी होंदी तां लिस्सा होंदा बेचारा जेह्ड़ा शैल तगड़ा होऐ तां उसी बमारी नेईं होंदी

ओह् घाऽ शैल खन्दा उसी बमारी नेईं ऐ उसी ओह् तगड़ा होंदा जेह्का लिस्सा होंदा उस घाऽ नेईं खलोंदा भुक्ख घट्ट लगदी ओह् लिस्सा लिस्सा रौहंदा उस बेचारे नेईं चलोंदा नेईं बनोंदा नेईं बमारी होंदी उसी फ्ही ओह्दा लाज बी अज्जकल कुसनै करना भी ओह् डॉक्टर लोकें होंदा पता ते देसी कारियां करने कोई काढ़ा देओ कोई जमैन देओ कोई कि'यां लांदे गऊऐं दा काढ़ा देओ ओह् इ'यै नै गहुं होंदे बूह्टे उप्पर ओह्दा काढ़ा देना जिसी कोई टाकू होइया कोई लिस्सा होइया ते जमैन देनियां गुड़ देना ऐसा ही करना पौंदा भी